हमारे भोजन में उपयोग किए जाने वाले अधिकतर सामान तो मिल जाते हैं परंतु कुछ सामान ऐसे भी हैं जो हमें आसानी से नहीं मिल पाते हैं जिसके अंतर्गत यह अन्य चीज़ें हैं जैसे कि हमें शुद्ध सरसों का तेल नहीं मिल पाता है कुछ शुद्ध मसाले नहीं मिल पाते हैं और आजकल हमारे क्षेत्र में दालें भी पॉलिश वाली मिलती हैं जिसके कारण हमें शुद्ध दालें भी नहीं मिल पाती हैं